سر میں نے جو اپنا آرڈر دیا تھا اپنے کھانے کا وہ آپ نے بالکل سڑا ہوا اور باسی بھیجا ہے یا تو آپ میرا پیسہ ریٹرن کرئیے یا پھر وہ ڈش مجھے دوبارہ بنا کے بھیجئے مجھے وہ بالکل پسند نہیں آیا اس میں پھپھوندی بھی لگی ہوئی تھی وہ گندہ تھا نہ ہی اس کی پیکنگجنگ اچھی تھی کچھ بھی اچھا نہیں تھا آپ میرا پلیز یہ ریٹرن کریئے آپ مجھے یہ